श्रावण म्हयनो श्रावण म्हयनो म्हणजे आमी फूल म्हयनो न्हय कितें ना कितें देवाचें करता खंयचो ना खंयचो तरी एक दीस पाळटा सगळेच दीस पाळटा अशें न्हय थोडे लोक सगळो दिसूच म्हयनो भरूय नुस्तें खायना फ बद्द चवथ जावन नुस्तें खाता तशें आसता आयतार करता आमी आयतार पुजता देवाचे देवाच्या फुड्यान सगळें पाटार केळीच्या पानार सगळीं फुलां पत्री दवरून ताची पुजा करता आनी शुक्रवार करता देवीची देव देवीक हें करता लक्ष्मी देवीची पुजा करता आनी फूल म्हयनो फूल म्हणल्यार एक एक दीस आमचो कितें ना कितें देवाचो आसताच चालूत आसता नुस्तें खायना कांयच खायना फक्त शिवराक जेवता आनी कांय ना बद्द चवथ जावन नुस्तें खाता तितलींच आनी मागीर मंगळार कोण श्रावणान म्हणून मंगळार करता सोमार करता आयतार करता प्रत्येक दीस म्हणून देवाचेंच करता आमी आनी हाजें मुस्लिमांचें कितें जाता तांचो एक रोजा म्हणून आसता ते कितें करतात तीं स म्हयनोभर उपवास करता अशें जशें आमी करता तशींच पूण तीं कितें उदक पासून पियेना उदक पासून पियेना जसो काय तांचो सूर्य अस्ताक आयलो की मागीर तीं कितें खाता तशें करता आनी कॅथलीक लोक तांचो कॉ कुरांव कॉरेस्म म्हणून कितें एक आसता ती न्हय तांचेंय तशेंच आसता तीं नुस्तें खाता पूण चिकन खायना तांचो मेल्ले गेल्ले कोण आसता पळय तांची ते तांच्या आत्म्याक शांती मेळपा खातीर तांची पुजा करता अशी तांकां सांगता अशें आनी तीं म्हयनोभर तशीं कांयच खायना अशीं तीं देवाक मानता